अगर अस डोगरी दी गल्ल करचै तां डोगरी जेह्ड़ी ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर दी फेमस भाशा ऐ जि'यां अस जन्ने होन्ने आं जि'यां प्हाड़ें आह्ले पास्सै दिक्खो तुस तां जादैतर लोग डोगरी बोलदे न डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़ी बड़ी शैल भाशा ऐ ते ते जेह्ड़ी अस डोगरी च बोलने ना तां डोगरी बिच बोलदे अस बड़े शैल लग्गने होन्ने आं पर अज्ज दे जमानै च दिक्खो कि लोग डोगरी घट्ट ध्यान देआ दे जि'यां इक्क घर छोटा बच्चा होना उसी बी अज्जकल डोगरी च निं सखांदे न ते हिंदी जादै सखांदे न अज्जकल सारे जेह्ड़े निक्के बच्चे न निक्के कोला लेइयै बड्डे बच्चे तगर दिक्खो तां डोगरी बिलकुल उ''''नेंगी आंदी निं ऐ ते अगर अस अपने एह् डोगरी भाशा छोड़ी ओड़गे ते असेंगी कि'यां लग्गना की अस डोगरे लोक आं ते जि'यां डोगरी बिच दिक्खो आं गांव दे पिच्छें लोक न सखांदे न अपने बच्चें गी डोगरी पर मेक्सीमम शैह्रें बिच रौह्ने आह्ले लोक न उ'नें ई डोगरी कोई पता निं होंदा डोगरी दी भाशा उनेंगी कोई समझ आंदी निं ऐ अज्जकल जादा ऐ हिंदी हिंदी बोला दे अज्जकल जादै ते जेह्ड़ा डोगरी साढ़ी भाशा ऐ ना ओह् बहुत ई शैल ऐ डोगरी भाशा गी असें खत्म निं करना चाहिदा डोगरी जेह्ड़ी ऐ असेंगी साढ़े बच्चें गी बी आना चाहिदी ऐ ताकि अस लग्गचै कि डोगरी आं डोगरी निं बोलगे ते असेंगी पता कि'यां चलना कि डोगरी बी साढ़ी भाशा ऐ ते दिक्खो जी डोगरी बिच जि'यां लोक सलवार सूट पांदे कुरते पांदे डोगरी बिच अज्जकल किन्ने जादा गाने बना दे न हर इक्क गाना अज्जकल दिक्खो जी डोगरी बिच बनेआ ऐ ते एह् ऐ कि असेंगी जेह्ड़ी अपनी भाशा ऐ ओह् छोड़ना निं चाहिदी ऐ हिंदी बी बोल्लो पर हिंदी दे कन्नै कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा अपना डोगरी दा कल्चर ऐ ओह् निं असें ई भुलाना ते डोगरी असेंगी बड़े शैल तरीके कन्नै औना चाहिदी इ'नेंगी ओह्दे बाद आचै तां अस सोचने आं की दिक्खो डोगरी असें गी कि'यां बोलनी ऐ डोगरी बोलगे तां प्हाड़ी लग्गना ते लोकें आक्खना की पिच्छें प्हाड़ दे न ऐसा निं होना चाहिदा ते जेह्ड़ी साढ़ी भाशा ऐ तां असेंगी उ'ऐ बोलना चाहिदी ऐ असेंगी अपनी भाशा चेंज़ निं करना चाहिदी इक्क दूऐ गी दिक्खियै ते डोगरी असेंगी बोलना चाहिदी ऐ